हमारे बाबूजी थे खेत में टमाटर लगाए थे टमाटर एकदम सस्ता हो गया था एकदम सस्ता हो गया था क्या करें एक रुपये दु रुपये किलो हो गया था बंद कर दिए थे नहीं बेचे नहीं बेचे इको रुपया का क्या करें इसीलिए आत्महत्या कर लेते हैं आदमी क्या कर सकते हैं आखिर जब कुछ होगा नहीं तो क्या करेंगे इ सब करने के वजह से गेहूँ बोया था हमने बहोत पत्थरा पड़ा पड़ गया बहोत पत्थरा कुल हमारा गेहूँ नाश हो गया कुल गेहूँ एकदम से सिमट गया क्या करें अब और कुछ हो नहीं रहा था सरसों बोए थे सरसों भी बोए थे हमने सरसों हमारा टूट गया उसमें मटर भी है मटर कुल ख़राब हो गया था टमाटर लगाए थे टमाटर भी एकदम से कुल बड़े बड़े टमाटर फरे थे कुल झर गए थे इतना पथरा बहुत तेज़ पथरा हमारे यहाँ बहुत तेज़ बहुत बारिश भी हुई थी बहुत पथरा भी पड़ा था बहुत पथरा हमने जो भी बोए थे ए हमारे जो अरहर होती है अरहर फरी थी छोटा छोटा दाना लिया था तभी बहुत पानी बहुत पथरा पड़ गया एकदम से कुल उसको जितना फूल सारा फूल झड़ गया है बाहर में कुछ नहीं फर रहा था और हमारे जो सरसों है सरसों भी कुल झड़ गई है एकदम गेहूँ में बहुत पानी घुटना भर पानी एकदम बहुत पानी उसमें भर गया था वह कुल हमारा गेहूँ भी ख़राब हो गया था अब हमारे छोटे छोटे गेहूँ हो गए हैं तो हम उसमें कितना खाद डालें खाद डालने से तो जल्दी होगा खाद तो डालना पड़ेगा है बहुत खाद डालेंगे तभी तो होगा